ہمیں وہ چیز خوش کرتی ہے کہ جب ہم پورا سال آفس میں کام کرتے ہیں اور لاسٹ میں جب اپریزل اچھا ہوتا ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں جب ہمارے بچے اچھے نمبر سے پاس ہو جاتے ہیں تب ہم خوش ہوتے ہیں جب ہمارے بیوی بچوں کی ہیلتھ بہت اچھی رہتی ہے کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے تب ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا جب ہماری ہیلتھ اچھی رہتی ہے تب ہم خوش ہوتے ہیں جب کبھی چھ مہینے یا سال بھر پہ جب کبھی گاؤں جانا ہوتا ہے تب ہم بہت خوش ہوتے ہیں جب کوئی کام دیا جاتا ہے آفس میں اور وہ ٹائم پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تب ہم خوش ہوتے ہیں سیلری جب ٹائم پہ آتی ہے تب ہم خوش ہوتے ہیں ماں باپ سے جب ہم ملتے ہیں تب ہم خوش ہوتے ہیں یا والدین میں سے ہمیں کوئی فون کرتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں تب ہم خوش ہوتے ہیں